हेलो गोविंद होटल साईं ही मुंहिंजो ऑर्डरु लिखो न पहिरीं नाश्ते में लिखो च़ीज टुकड़ी ऐं वेज स्प्रिंग रोल ऐं बि॒यो रोटीअ में तव्हां ॿुधाईंदव थोरो सुठो अॼु जो स्पेशल छा अथव टुडेस या त भले असांखे थोरो हीअं मीडियम स्पाइसी खपंदो हुन जे हिसाब सा पनीर में भले ॿुधायो मशरुम बि हली वेंदो

हा जेको तव्हां हाणे ॿुधायो हुन में मूंखे ठीकु आहे पनीर टिका मसाला वारो हिकिड़ो हुजे ऐं चार पंहिंजो तंदूरी रोटी विझोसि ऐं हिकु वेज बिरयानी दम वेज बिरयानी विझोसि पनीर दम वेज बिरयानी ठीकु ओके साहिब थैंकयू